हाँ हेलो हाँ हाँ मैडम बोलें कि फ़ोन लेना था हाँ हाँ दस हज़ार के अंदर में आ जाएगा तो सही रहेगा कौन कौन सा है तो बता देतीं आप

नहीं तो उसका इस्टोरेज ये सब थोड़ा अच्छा दुकान खुल गया है आपका अच्छा अच्छा अच्छ अरे हम ये प्रभास बोल रहे हम आपकी दुकान से अक्सर कुछ न कुछ अधिक फ़ोन ले कर जाते रहेते हैं तो हाँ हाँ तो तो अभी नया में कोई दस हज़ार दस हज़ार के अंदर में कोई नया नहीं आया है अच्छा पुराना पुराना है कौन कौन सा है और उस कौन यानि कौन कौन सा फ़ोन है दस हज़ार की रेंज में जैसे कि नोकिया का रहता सैमसंग वैंसम और अच्छा यही तो है अच्छा अच्छा अच्छा कितना यानि उसका कितना कैमरा का कितना है और इस्टोरेज ओस्टोरेज कितना है वो बता देतीं आप तो देख लेते आ कर थोड़ा अच्छा

नहीं नहीं ऊ नहीं थोड़ा ऊ रहता है न कि हाँ बात कर लेते और हाइयेश्ट में कितने का तक आ जाएगा जो सबसे महंगा फ़ोन जो आता है वह कितने तक आ जाएगा अच्छा पच्चीस तीस अच्छा लेकिन लेना तो हमको हाँ हाँ हाँ मैम लेकिन

अच्छा हम लेंगे तो हाँ हाँ नहीं हमको तो दस हज़ार के अंदर में ही लेना दस हज़ार के अंदर मुझे लेना है

अच्छा तो कौन कौन सा नहीं नहीं तो वो वो तो ले लेंगे लेकिन उसका जो कितना इस्टोरेज पड़ता है इस्टोरेज रेम यह सब बता देतीं आप दूसरा अच्छा ही रहता तो चार चौसठ कितना चार चाैसठ का कितना पड़ता है अभी जो इसका है सैम अभी रियलमी का जो है रियलमी सी थट्टी टू तो उसका कितना पड़ता है चार चौसठ का कितना पंद्रह हज़ार अच्छा पन्द्रा हज़ार तो दुकान पर आ कर मिल लें ठीक